इ'यां ते बड़े मोटरसैकल मोटरसैकल न पर मेरे जेह्ड़े ओह्दे चा बड़े पसंद आह्ले ओह् इ'यां जेह्ड़े केटीऐम्म होई गेआ बुलेट निन्जा स्प्लेंडर हीरो ते मेरे कोल ते एल्ले कोई बी मोटरसैकल नेईं ऐ पर जेह्ड़ा मेरा सपने आह्ला मोटरसैकल जेह्ड़ा में लैना गै लैना ओह् ऐ स्प्लेंडर हीरो ते ट्रिप आस्तै जेह्ड़ा बड़ा गै कम्फर्टेबल मोटरसैकल ऐ ओ स्प्लेंडर हीरो ऐ ठीक ऐ मेरे आस्तै